جی اتر پردیش کے اندر بہت سارے جو غیر معمولی منزلیں ہیں اور بہت جی بہت ساری ایسے ہیں جن کے بارے میں جن کے بارے میں جو ہے لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے اور وہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر جو ہے پوشیدہ جواہرات ہیں چھوٹے گاؤں وغیرہ ہیں اور قدرتی ذخائر ہیں ان سب کے بارے میں لوگوں کو علم ہی نہیں ہے لوگ وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتے ہیں کیونکہ وہاں تک کیسے پہنچے کیوںکہ ان کے جو ہے ان کو معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں اگر وہ انہیں معلوم ہو جائے اس کے بارے میں تو وہ وہاں تک جانے کی وہاں تک جانے کی ضرور کوشش کریں گے اور ان مقامات کو دیکھنے کی بھی کوشش کریں گے لیکن معلومات نہ ہونے کی وجہ سے وہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں ایسے بہت سے مقامات ہیں اتر پردیش کے اندر اور علی گڑھ شہر کے اندر جن کے بارے میں لوگوں کو علم نہیں ہے اور وہ نہیں پہنچ پاتے ہیں وہاں تک تو اس کے بارے میں معلومات ہمیں لوگوں تک پہنچانی چاہیے اور بتانا چاہیے تاکہ وہ لوگ بھی وہاں تک پہنچ سکیں اور یہاں آ سکیں